भेल दाना दै छिए खाए ले गेहूँ दै छिए चावल दै छिए भात खाइ छै रोटी तोड़िके दै छिए घास चरै छै बुलै घुमै छै डेरामे चावल चावल दै छिए खाइ ले रोटी तोड़ि तोड़िके दै छिए पेट भरल रहै छै तऽ नहि खाइ छै तब खेतमे बुलै ले जाए छै घास चरै छै कटोरीमे दै छिए मुरही दै छिए भुज्जा तुज्जा दै छिए